हमारे राज्य के समुदायों में सांस्कृतिक पारंपरिक और पहनावे ओढावों में बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है पर हर समुदायों में एक अलग ही अनोखी बातें हैं उनके पहनावों पहनावे में भी एक अनोखी बात है सांस्कृतिक जड़ो से जुड़ी हुई है उनके पहनावे उनके रहन सहन हर चीज़े उन तक उन तक जुड़ी हुई हैं और ये लोगों को भी बहुत ही अच्छे से दिखता है कि हमारे सांस्कृतिक समुदाय के लोग कैसे मिल जुल कर रहते हैं समय आने पर एक समुदाय दूसरे समुदाय का भी सहयोग करता है और समुदाय के मुखिया भी आपस में मिल जुल कर एक अच्छे व्यवहार पेश करते हैं आप आए एक दूसरे के बीच